हाँ सर नमस्कार आप रोहित मोबाइल सॉप से बात कर रहे हो हाँ सर मैं क्या अभय बोल रहा हूँ तो मुझे सर आई फ़ोन फ़ोर्टीन प्रो चाहिए जी तो आपके पास अभी उपलब्ध है अच्छा तो सर मुझे कुछ इसके बारे में बताइए कुछ इसके क्या प्रोसेसर हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है

अच्छा अच्छा तो सर ये फोर्टीन प्रो है जो इसकी कीमत क्या है और फिफ्टीन प्रो की क़ीमत क्या है अच्छा तो सर और इनका जो प्रोसेसर वगैरह है कैमरा बैटरी डिस्प्ले रैम राॅम ओके है कितना अंतर है कुछ अच्छा हाँ तो सर वो क्या है कि सर अगर मैं ई एम आइ पे लेना चाहूँ तो वो भी उपलब्ध हो सकता है अच्छा अच्छा हाँ तो सर मुझे क्या है मुझे कैस ही की लेना है अच्छा अच्छा हाँ तो सर मुझे क्या है मुझे तो नहीं है मुझे कैस ही की ले लूँगा सर तो अभी आपके पास उपलब्ध है जो ग्रे कलर आता है उसमें कौन कौन से कलर है और इसमें अच्छा तो सर मुझे वाइट कलर लेना है वो ही वाइट वाला हाँ सर आभी दुकान खुल रही है ना आपकी हाँ ठीक है सर तो मैं आ रहा हूँ एक घंटे में हाँ ठीक है साहब धन्यवाद